हमको नाश्ता जैसे बनाना है हमको टिकिया बनाना है तो टिकिया हम पहले आलू दो लिए धोके आलू कुकर में डाल दिए डाल के उसको कुकर लगा दिए तो आलू उबल गया तो उबलने के बाद फिर उसको ठंडा हो गया तो उसको हम छील लिए छीलने के बाद फिर उसको हम कढ़ाई रखे कढ़ाई में तेल डाले तेल डाल के उसमे पंच फोड़न डाले पंच फोड़न डाल के उसको भूंज लिए भुज के उसको फिन निकाल लिए फिर उसको हम बेसन तैयार किये बेसन में जीरा डाले मिर्चा पाउडर डाले फिर उसको और सब डाल दिए डाल के फिर उसको हम टिकिया बनाए टिकिया बनाके फिर तेल में उसको फ्राई किये फ्राई करके निकाल लिए निकालने के बाद फिर वो तैयार हो गया फिर हमको जैसे भजियाँ बनाना है तो भजियाँ में सब आधा काटे कांदा काट के उसमे बेसन डाले बेसन डाल के उसको मिक्स किये मिक्स उसमें जीरा डाले मि हारा मिर्चा डाले लहसुन डाले सब डाल के उसको मिक्स किये मिक्स करके फिर दोनों एक ही मिक्स किये मिक्स करके उसको नाश्ता बनाए नाश्ता भाजियाँ फिर हमको जैसे खाना बनाना है तो दाल बनाना है तो हम दाल धो लिए धोके कुकर में डाल दिए उसमे हल्दी डाले नमक डाले टमाटर डाले पक गया तो उसको फिर कुकर लगा दिए उप हो गया तो उस सिटी निकल गया तो फिर उसको खोले हम फिर फ्राई करना है जैसे तो हम कांदा काटे लहसून काटे मिर्चा और जीरा डाले कड़ोड़ी डाले ये सब डाल के पक गया तो उसमे हम फ्राई कर लिए ऐसे हमको कचौड़ी बनाना है तो हम आलू धो लिए धोके कुकर में डाल लिए डालने के बाद फिर डाल दिए सीटी लगा दिए जब पक गया तो आलू को हम निकाल लिए उसको छील लिए छीलने के बाद फिर उसको खोल लिए ठंडा हो गया तो फिर उसको माशाला पूरा तैयार किये उसमे जीरा डाले मिर्चा डाले एक लेहसून डाले धनिया डाले अदरक डाले गोल्डी डाले सब डाल के उसको फ्राई किये आलू को भून लिए भून के फिर निकाले उसको हमको जैसे चावल डालना है चावल हम बीन बीन लिए बिनके उसको कुकर में डाल के डाले धो लिए धोके कुकर में डाले कुकर में डाल दिए उसमे पानी डाले ढक्कन लगाए पक गया को जैसे गोभी का सब्जी बनाना है तो हम गोभी उसको धो लिए पहले धो लिए फिर हम आलू धो लिए धोके गोभी फ्राई किये क छोटा छोटा पिस काट लिए उसको तेल में फराई किये कढ़ाई में तेल डाले डाल के फ्राई किये फ्राई करके गोभी निकाल लिए फिर उसमे फिर आ मसाला डाले मसाला डाल के तब उसमे पक गया थोड़ा टाइम तो उसमे आलू डाले आलू डाल के हो गया तो गोभी डाले फिर टमाटर डाले मसाला डाल दिए सब पक गया तो उसमे थोड़ा पानी डाल दिए पक गया तो उसको धनिया काट के डाल दिए उपर से फिर हम गैस बंद कर दिए